मोनसे दैख'रा जोंनो संसार जानायाव गोबांथार खामानि होयो जेरैबायदि लोंनाय दैखौ जों बेनिफ्रायनो लोङो आरो माखासे खेथि फोथारावबो जों बेनिफ्रायनो दै सारनो हायो आरो गोबांथार जेरैबायदि दैख'र होननानै बुंबा दैख'रावबा माखासे एम्फौ एनला खिहरनाय मानायनिबो खोथा थायो नाथाय टिब वेल बेबादि एम्फौ एनला बा दाव बायदिसिना खिहरनो मोना बेखायनो दैख'रनिख्रुइ टिब वेलआ साबसिन खामानियाव होयो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि गामियाव राजुहुवा बा रायजोनि मोनसे दैख'र दं नामा होननायाव गोदो गोदाय दङमोन नाथाय आथिखालाव दाहाय जोंनि गामियाव गैला बेबादि दै गोदो सिगां समाव फ्राय बांसिनानो बेबादि राजु गुवा दैख'र नुनो मोनोमोन आरो दासिमबो जायगा जायगा नुनो मोनो माखासे जायगाफ्राव जेरैबादि दादगारि बादि होन ओरैजाय क'क्राझार जिल्लानि सैबारि साहा बागान बादि बा बांगालदबा गामियारि बायदियाव रायजोआरि दैख'र बेयाव बानायनाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो रायजोनि दैख'रनिफ्रायनो बयबो लोंनायाव बाहायो दुगैनायाव बाहायो आरो गोबांथार खामानियाव बिसोरो बिथांमोनहा बाहायनो हायो नाथाय टिब वेल होननानै बुंबा टिब वेलआ जायखौ जों बर'फ्रा दमखल होननानै बुङो आरो बे दमखला जोंनि मोनफ्रोमबो नखराव दा जोंनि ओनसोलाव बे चिरांनि बेंटल ओनसोलाव बुंनो थाङोबा गावबा गाव बानायनानै लायो मिस्ट्रि हमनानै प्लामबार हमनानै आरो बेनिफ्रायनो बे दैखौ जोङो लोंनायबो जायो आरो बेनिफ्रायनो बायदि रोखोम आबाद मावनायफ्रावबो बिनिफ्रायनो दैखौ जों सारो